हँ बोलऽ हमे हमे छै ने हमे जे छै ट्रैफिक पुलिस छिए पुछै छिअऽ कहाँ जा रहल छऽ तऽ हमरा हेलमेट देखबऽ हेलमेट नहि छै किएक नहि हेलमेट छऽ पाँच सओ रुपैआ फाइन किएक निकललिए दुनू साथमे लैके ने निकलतिअऽ गाड़ी लाइसेन्स घरमे किएक छुटि गेलै डॉकटर कन जएतै लोक तऽ ओ लाइसेन्स लैके नहि जएतै हेलमेट लैके नहि जएतै हम कहाँ जएबै तऽ हमर पास हेलमेट चाहिए जुत्ता चाहिए गाड़ीके लाइसेन्स चाहिए अहाँ पइसा कि फाइन चाहिए पाँच सओ रुपैआ तब अहाँकेँ छोड़बै हमे हमरो फेर कार्रवाइ छै ने छै तऽ पचास रुपैआ हम नहि लेबै हुँ फाइन एक हजार रुपैआके छै हमरा एक हजार रुपैआ चाहिए दै दिऔ हँ इमरजेन्सीमे एक हजार रुपैआ चाहिए तब एक हजार डॉकटर कन जाइ छै तऽ ओहिना जाइ छै मे जाइ छै डॉकटरके दै ले हँ आओर पुलिस जे रोडपर घुमै छै कथी ले

पुलिससब जे रोडपर घुमतै तऽ कथी ले घुमै छै डन्टा लैके जे घुमतै छै डन्टा लैके जे घुमतै ओकरो चाहिए ने रोडपर जे खड़ा रहै छै भरिदिन जल्दी पइसा लाबऽ